السلام علیکم نئے کریڈٹ کارڈ کے لیے درخواست دیتے وقت آدھار کارڈ کو کے وائی سی کے لیے لنک کرنے کے لیے بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا ایپ پر جائیں فارم بھرنے کے دوران کے وائی سی ویریفیکیشن والے سیکشن میں اپنا آدھار نمبر درج کریں اور اس کے ذریعے تصدیق کریں او ٹی پی کے ذریعے تصدیق کریں اور سبمٹ کر دیں بس آپ کا آدھار کامیابی سے لنک ہو گیا کسی پریشانی کی صورت میں کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کریں مشورہ آدھار ڈیٹیلز درست اور اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ تصدیق میں دقت نہ ہو